सिंधी समाज वारा झूलेलाल साईंअ खे असां मञींदा आहियूं ऐं धामधूम सां चेटीचंडु मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॾीया ॿारींदा आहियूं ऐं ॿियो असां गुरु नानक जो जनमु मल्हाईंदा आहियूं ऐं धामधूम सां झूलेलाल जो कंदा आहियूं असां आखाणी पढ़ंदा आहियूं ऐं ॿार नंढनि वॾनि खे आखाणी ॿुधाईंदा आहियूं ममी पपा असांखे झूलेलाल जी सॼी आखाणी ॿुधाईंदी आहे ऐं सम्झाईंदी आहे की चेटीचंड जो त्योहार कीअं मल्हाइबो आहे कीअं थींदो आहे